हाल्लींच तूं पुना बी वचून आयलें आनी तूं शाँपींग केलें अशें तूं सांगिल्लें आतां आं थंयचो एक अनुभव सांग आमकां शाँपींगाचो हय हाल्लींच हांव पुण्याक गेल्लें आनी थंय आमी दगडु शेट गणपती गणपती कडेसान लागींच आसा म्हणजे मेन स्पोटार मुळचंद्र म्हणून थंय आमी शॉपींग करपाक गेलीं सो बेझिकली मुळचंद हांचें मील आसा आनी तें मिलांतल्यान डायरेक्ट सप्लाय करतात आनी मुळचंद हो ब्रेंड खुबशा धाकट्या धाकट्या शॉपानी आनी सप्लाय करता सो थंय डायरेक्ट तांच्याच शॉपान गेलें जाल्यार आमकां ते सवाय प्रायझीन मेळटा त्या मुळचंद शॉपान सगळें होलसेल मेळटा तें खुबशें सेक्शन आसात बायलां खातीर मागीर जेन्टस कीड्स ट्रेडीशनल व्हेस्टर्नस साडयो घागरा णववारी कुर्ता ड्रेसीस अशे खुबशे सेक्शेनस आसा आनी मागीर जटंस् खातीर कुर्तो शॉट्स कुर्ता लाँग कुर्ता शर्ट पेंट फोर्मल ईनफोर्मल अशें शेक्सन आसता मागीं तुमकां अशें पुजे खातीर बी धोतर सूट शेरवानी सुद्धा थंय बरी मेळटा आनी भुरग्यां खातीर न्यु बाँर्न टु येटीन ईयर सगळे एका रुफा सकयल मेळटा आनी तुमकां सांगता इतल्या सवाय प्रायझीर मेळटा आनी खूप तांचो डिस्कांवंट आसता जितले चड घेतले तितले चड डिस्कांवंट मेळटलो जे जे अशे येता लग्नाचे बी असे घागरे आसता ते भायर फ्रोम स्टाटींग ताची रेट आसा धा हजारांतल्यान जाता थंय तांची स्टाटींग रेंजच आसा वन ठावजन फायहंड्रेड्रांच्यान स्टार्ट जाता आनी खूब टायम थंय वता कित्याक थंय गेल्यार कितें घेवूं कांय नाका तेंत कळना इतली बरी तांची क्वॉलिटी आसता आनी रेट खूब सवाय आसा आनी थंय तांचो टेलरय आसा समज तुमकां खंयचो कुर्ता लूज जाता थंय रोकडो अल्टर करून दिता खयंचो स्लिवलेस आसा जाल्यार तो स्लिव लावन दिता आनी थंय अल्टरेशन फ्री आसा आनी तो स्लीवशे पयशे घेता तर इवन साडीच्या शॉपार साडी आवडली आनी ती तुमकां णऊवारी म्हण शिवून घेवपाक थंय तांचो टेलर अवेलेबल आसा आनी तुमकां आनी खंय भायर वचपाची गरजच ना सगळेंच थंय सकयल आसा सो आमी गेल्ली आमची फेमिली थंय आनी आमी थंय खूब शॉपींग केली हांवेंन म्हाका कुर्ता घेतले लग्ना खातीर घालपाक अशे ट्रेडीशनल क्लोथ घेतले म्हाज्या भावाक आमी शर्टस घेतले जीन पेंट घेतली ताकाय आमी कुर्ता घेतली आनी म्हज्या आईन तर खूब शॉपींग केली तिणें खूब साडयो घेतल्यो म्हणजे थंय बायलां गेली तर खूब शॉपींग करून वतली थंय कळचेंच ना की कितें घेवूं आनी कांय नाका इतलें थंय बरें मेळटा म्हज्या बाबा खातीर आमी शर्ट पेंट अशें घेतले सो हांव सांगतां तुमी केन्ना गेल्यार पुणा मुळचंदान वचात खूब बरें आसा आनी सवाय आसा